नागवेंकर निरोवाला आं तुमचे म्हाका न्हय नंबर मेळो नागवेंकर निरोवाला म्हापसा म्हुणू फ्रँडा कडल्यान हांव मुंबयच्यान सीमा उलयतां आं हां आं ओके तेंच म्हाका कळें आं ना फ्रँडान नंबर दिलो नागवेंकर निरोवाला म्हणून म्हणून हांवें तुमकां फोन केला आं ओके म्हाका मात्शे निऱ्या बद्दल इनफॉर्मेशन जाय आशिल्ली तुमी दिवपाक शकता

आं

ओके ओके आं म्हाका सांगां नागवेंकर हो केन्ना काडटात निरो खंयच्या म्हयन्यान आं आं

आं ओके आं म्हणजे हो फक्त ह्या तीन म्हयन्यानूत मेळटा फूल वर्सभर म्हाका जाय तेन्ना मेळपा ना आं डिसेंबरान बी जाय जाल्यार मेळपा ना ओके आं हां हां ओके

ओके आं हां हां ओके ओके बरें बरें आं हांव तुमकां फोन करता हा थँक यू इनफॉर्मेशन दिल्या बद्दल यॅस थँक यू